जेना मुर्गाके बीमारी अबय छै जेनाकि स्वाइन फ्लू आबि गेल रहय तऽ अहाँके ई सब देखऽ पड़त जे गर्मी गर्मीमे केना रखयके छै अनेक रङ्गके होइ छै आओर गर्मीमे जेना गरमी बेसी रहल तऽ ओकरा ठण्डा चाही ठण्डाके व्यवस्था करियौ आओर जे हालाँकि मुर्गाके जादा गर्मीके जरूरत रहय छै आओर ठण्डीमे कनी जादा दिक्कत रहय छै जे ठण्डीमे जादा गर्मीके काज करऽ पड़य छै इएह सब होइ छै आओर प्लस जेनाकि बीच बीच मे बीमारी आबि गेलय जे कोइ स्वाइन फ्लू वगैरह जे एकदम कोइ खेबे नहि करय सब जे खेत करतइ ओइ टाइममे तऽ मुर्गाके बहुत बुरा हाल भऽ गेल छलै जेनाकि रोड पर फेकय छलै जेनाकि कोनो वैल्यूवे नहि छलै ओकर एखन एते महगा छै अहाँके सबसँ बेसी पहिले मुर्गा कोइ नहि खाइ छलै एखन देखियौ सबसँ बेसी मुर्गे खाइ छै माछ माउस कम कऽ देलकइ आओर मुर्गा सस्ता भेटय छै तऽ मुर्गे सब रहय छै आओर जेनाकि रेटके गप भेल तऽ जेना सब्जी आओर मुर्गामे कोनो अन्तरे नहि छै जेना छै सभ तते सस्ता महगा महग सब्जियो भऽ गेल छै आओर मुर्गो भऽ गेल छै तऽ वएह सभ खाइ छै आओर बीमारी तीमारी जे लागयके गप छै तऽ बीमारी अहाँके एखन तऽ फिलहाल नहि छै बीच बीचमे भऽ जाइ छै जेनाकि कोनो इएए फ्लू भऽ गेल आओर वएह सब बीमारी अनेक रङ्गके गन्दगीसँ जादा अहाँके ई सब होइ छै जेना साफ सफाइ रहलने तऽ तनी दिक्कत होइ छै कोनो चीजके जेनाकि देखय नहि छै अपने शरीरके अहाँ साफ सुथरा नहि रखबय तऽ अनेक रङ्गके बीमारी होइ छै तेना ओ मुर्गा छै रङ्ग रङ्गके बीमारी होइ छै आओर बीमारीके जे छै से बिमारी भेलाक बाद अहाँके बहुत आदमी ने खेनाइ छोड़ि दै छै तऽ ओ अहाँ कतहु ने कतहु अहाँके लॉसके अथी भऽ जाइ छै तऽ तै दुआरे ई सब केने ध्यान कनी राखऽ पड़य छै साफ सफाइ भेल ओकरा कोन टेम्प्रेचरमे केना रखयके छै आब ई भऽ गेल अहाँ फार्म लगा लेली मुर्गा फार्म आओर देखेभाल करय लए नहि जेबय तऽ से दिक्कत होइ जाइ छै नहि तऽ ओकरो डॉक्टर होइ छै अहाँ ओकरोसँ देखा सकय छियै जादा नहि समझमे आयल तऽ अहाँ डॉक्टरसँ राय विचार लए लियौ ओकरो ओहो इलाज होइ छै ओकरो सएह होइ छै आओर साफ सुथरापर जादा महत्व रहय छै जते अहाँ साफ सुथरा रखबय तते बढ़िआँ रखय आओर इएह सब होइ छै आओर जेनाकि बीच बीचमे जेना चेक अप करबैत रहियौ जे कोनो बीमारी तऽ नहि भऽ गेलय आओर ओहियो अहाँके पता चलि जायत जे की बीमारी छै नहि छै जहन ग्रोथ नहि करत तऽ ग्रोथ करैत रहय छै तऽ कोनो जे अपने शरीर अहाँ देखबय जे ठीक ठाक रहत अनेक रङ्गके गप्प भऽ जाइ छै तऽ सएह सब गप छै आओर इएह सब होइ छै इएह बीमारी तीमारी जे ध्यान राखऽ पड़य छै जे केना की बीमारी जे छै से ओकर इलाज तिलाज करबयके रहय छै ठीक रहल तऽ बहुत बढ़िआँ खराब भऽ गेल तऽ बहुत खराब भऽ जाइ छै तऽ सएह सब चीजपर ध्यान राखऽ पड़य छै अगर साफ सफाइ मेन रहल ने तऽ कोनो दिक्कत नहि छै साफ सफाइ नहि भेल तऽ जादा दिक्कत भऽ जाइ छै तै सबपर चीजपर ध्यान रखबय तऽ कोनो दिक्कत नहि हेतय आओर सब खाइवला खाइते छै जे सबसँ बेसी मुर्गे खाइ लगलय हन